कुएं से पानी हम लोग रस्सी बाल्टी से बांधकर उसमें कुएं में डालकर खींचते हैं फिर हम लोग पानी निकालते हैं तो इस प्रकार से हम कुएं से पानी निकालते हैं पर अब आजकल हम लोग इलेक्ट्रिक मौटर की सहायता से भी हम लोग पानी निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक मौटर जैसे की पानी खींचने वाली जो मशीने आती हैं वो उसको हम कुएं के पास फ़िट कर देते हैं ऊपर और फिर बटन दबाके इलैक्ट्रिक बटन दबाकर उससे पानी खींच लेते हैं और वो उससे पानी इस्पीड से आ जाता है पानी स्पीड से आ जाता है और हमारा समय भी बच जाता है और मौटर भी हमारी कई तरीके की आती हैं जिसमें कई पावरफुल मोटर रहती है जिससे हमारा पानी तेज़ स्पीड में खिंच जाता है और पानी आसानी से निकल जाता है यह सुविधा हमें आसान है और समय भी हमारा काफ़ी बचता है